جی ہاں اگلی نسل کو تاریخ پڑھانا ضروری ہے کیونکہ تاریخ ہمیں ماضی کے تجربات کامیابیاں اور غلطیاں سکھاتی ہے یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ معاشرے کی کیسے ترقی کرتے ہیں اور مختلف تہذیبی کیسے وجود میں آئے تاریخ ہمیں عظیم شخ سختیاں ان کی قربانیاں اور جد وجہد سے آشنا کرتی ہے جس سے ہم اپنی شناخت اور ادا اقدار کو سمجھتے ہیں اگر ہم تاریخ نہیں پڑھائیں گے تو نئی نسل ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کا خطرہ مول لے سکتی ہے تاریخ سے سبق سیکھ کر وہ مستقل کے بہتر فیصلے کر سکتی ہے جہاں تک بچوں کو تاریخ کی کہانیاں سنانے کا تعلق ہے تو یہ ان کے ذہنوں میں تہذیب پیدا کرتی ہے اور ان کی علم میں اضافہ کرتی ہے کہانیاں کی ضرورت میں تاریخ دلچسپ بن بن جاتی ہے اور بچے اس سے بہتر طور پر جڑ جاتے ہیں اس لیے والدین کو اپنے بچوں کو تارخ کی دلچسپ کہانیاں ضرور سنائیں